हेलो हमरा एहि बारेमे बात करैके रहै ने कि आगूमे जे इलेक्शन आबि रहल छै ओकरामे कोन पार्टीके जे छै जादा मतलब अथी छै जेनाकि जादा पिछला पास्ट देखलो जाए तऽ ओएह हिसाबसँके जादा बढ़िआँ काम करने छै जेकि जेकरा कि अपना सब जे छै ओकरा अनुभवसँ आगूमे जे इलेक्शन आबि रहल छै ओकरामे वोट करऽ पड़ऽ तोरा हिसाबसँ की लागै छै कि केकरा केकरा जादा चांस छै जे कास्टके बात करतै अच्छा जे विकास करतै मने विकास तऽ ठीक छै जेना पार्टीके बात भेलै तऽ जेना देखिऐ कैंप बेरमे तऽ कैंप बेरमे कही ने कही किछु भए जाए तऽ एक तरहसँ जेना काम करि रहल छै भाजपाके सरकार कही ने कही एक सॉफ्ट कार्नर सबके मनमे रहै छै भाजपाके लेकिन ओएह कही ने कही ठीक ठाक काम करने छै देशमे केन्द्रके लेवल पर अगर देखिऐ तऽ तऽ जेना अपनो ई क्षेत्रके बात आबि गेलै जेना अपनो क्षेत्रके भी अभी विधायक छिकै भाजपाके लेकिन अगर देखिऐ अपना जस्ट बगलमे ही एक फोर लाइन हाईवे बनलै अभी जस्ट बनलो छै ओ भी पूरा नहि भेल छै आधे बनलो छै जतने पऽ बनलो छै ओ बनि कऽ तैयार भेलै नहि अभी दू दिन लगातार बरसा पड़लै ओ दुनू बरसा पड़लै कि दूइए दिनक बरसामे गेलै पूरा टूटि तऽ अहिना की बनए जबकि कतनो लेय के बनलो रहै दू तीन लेयर चढ़ेने रहए ओकरो बाद टूटी गेलै रोड तऽ एतनो मतलब एतनो विकास तऽ करलहो लेकिन जब ओ दुहै दिना मऽ टुटिए गेलै तऽ एकरा मतलब किछु ने किछु भ्रष्टाचार ओहिमे भए रहल छै तऽ ई भ्रष्टाचार पर जँ ध्यान देतै ओकरा ने हमरा आरके वोट करैके छै ई बात भी बहुत सही छै कि मानि लेल जाए कि जेना अपना सब यूथ छिऐ तऽ अगर यही सब ने ओ सब बातके मुद्दा उठेतै जेना रोडके मुद्दा भए गेलै हमरा जहाँ कि एजुकेशनके मुद्दा भए गेलै महगाइके मुद्दा भए गेलै अपन पूर्णियाके एअरपोर्टके मुद्दा भए गेलै ई सब उठाएके बात होइ छै तऽ ई सब तऽ अपने यूथ सब ही उठेबै ने तऽ ई सबके देखबै कि केना एहि सबके क्षेत्रमे केना भए रहल छै काम केना सरकार काम करि रहल छै ओहि सबसँ जे छै अपना सब तय करबै कि ककरा जे छै अपना सबके मत जाएके चाही आ अपना सब यूथ छिऐ कदम बढ़ेबै तऽ जरुर विकासके मार्ग पर सरकार भी चलतै अपना आर अग्रसर करबै ओकरा कि चलए नहि एक तरहसँ तऽ जेना मानि लऽ अभीएके सरकार छै खूब बढ़िआँ काम करि रहल छै तऽ ओकरा ध्यान दए लऽ पड़तै कि भ्रष्टाचार अगर छै ओ नहि हुअऽ रोड बनलै तऽ रोड टूटए नहि रोड चलए कमसँ कम छओ महिना चलए छओ महीनोके लिए नहि चलै छै ओ कमसँ कम एकबार बनलै करोड़ोके लागतमे एकबारके रोड बनै छै तऽ ओ कमसँ कम जे छै पांँच साल चलए तबे ने ठीक छै ठीक छै ठीक छै ठीक छै ओ सब तऽ ठीक छै भए गेलै ठीक छै कोइ दिक्कत नहि छै